औ औ ए आठस' सानसे थानांगौना ओहै

मा होन्दों दे दे दे सयस' होदो दे दे सयस' होदो दे औ दे दे दे जागोन जागोन जागोन साबेसे खालि थांनाय फैनायल' ना ए दे दे दे